हेल' ओ मा माथो दङ अ बायनानै लांगोन उम दे ओमफ्राय जोंथ' बोरमाखौ फियो फिनाया बिनिफ्रा जों बोरमाखौ सेहेरा गाज्रि जायोब्ला ख्रिमिनि मुलि होबाय बिदिनो बिनिफ्रायथ' बारा जेबो होनाङा बिदिनो बायदिसिना गांसो होबाय एखमब्ला खान्थाल बिलाइ एखमब्ला गाम्बारि बिलाइ एखमब्ला बाहेरायाव खारनबाय दै दौनाय होबाय बिनि बेनो थाग्रा न' लुनानै होबाय गग्राफोरखौ मोजाङै साफा लाखिनांगौ जाबाय ओमफ्राय नोंथाङा मा बोरमा फिगोन नामा

बोरमाखौ उम बोरमाखौ फिबाय बोरमाखौ फिसानिफ्राय जोथोन लानानै अब्लासिम बियो देरनानै गावनि सम सौनानै डेलिभारि जानोसै समाव बिसोरनोबो आरो माबाफोर नागेरनांगौ जायो बिदिनो बेनोबो जोलै होदेरनो थाखाय न'आव गैयाब्ला बोजों बोजोंबो बोनानै लांनाङो बेफोरखौ जथन' लानांगोन बिनि उनाव बेयो फिसा होयोब्ला बेनो खान्थाल बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बिदिनो लाइ दलर बिलाइ बेफोरखौ दाननानै होनांगौ आरो बिनि थाग्रा गग्राफोरखौ साफा खालामनानै होनांगौ आरो उखुम न' लुना होनांगौ

बिदिब्ला नोंथाङा बोरमाखौ लासै लासैनो लांफैनो हागोन